नोंथां आंनो नोंथांनि हुदानि सोमोन्दै गुसुङै खिन्थानो हागोन नामा आंनि बे आंनि हुदाया जादों बे डेलि आंनि हबियानो जादों बिदिनो गिटार दामनाय मानाय बिदिनो ड्रइं खालामनाय प्रि टाइमाव आङो गिटार दामनो बेराद जोबोद मोजां मोनो बिदिनो गिटार दामनानै गिट गायनो मानो सम सम ड्रइंबो खालामो आखिनो मानो बिदिनो हबियाव मोजां बांसिनो बिदिनो गेम गेलेनाय गिटारफोर दामनाय मानाय गिटारखौ दामगोन गिटारखौ दामनानै आङो बिदिनो गिट गाइगोन ओह बे बेबायदिनो हिन्दी गिट गायगोन इंलीज सं बर' सं नेपालि सं जियानो जा जि मोनो बेखौनो दामगोन आङो आं आङो गिटारावबो ख्लास लायो ओमफ्राय आंनि गिटारआ जाबाय आंनि बे पेबरेट मोनसे इन्सथ्रुमेन बेयो जाबाय आंनि हबि बे आं गिटार दामनो बिराद मोजां मोनो बिदिनो आं गिटार क्लास लायोबा क्लास लानाय जायाखै बिदिनो आं हारसिङै सोलों बोनाय जाबाय थादों आरो बिदिनो प्रि टाइमावबो बांसिनानो आङो बिदिनो बिदिनो ड्रइंबो खालामो बिदिनो आखियो मानसि बिदि हाजो बिदिनो बायदिफोर मानसिफोर आखिला बायो दाउसा जिब जुनार आरि बिदिनो बायदि बायदि बायदि आखियो आरो आङो बिदिनो बिदिनो मालाबा हबियाबो बिदिनो बांसिनानो सम सम उन्दुनायबो जायो बिदिनो मालाबा बिदिनो सानसे सानसे उन्दुनानै थायो बिदिनो सानसे सानसे थागोन गसंनानै थागोन बिदिनो बरिं आङो बांसिन बिदि आमफ्राइ बिदि आवगायावबो आंहा थाबायनायबो दङ आंहा हबि थाबाय बायदिबो मोजां नाङो लोगोफोरजों जमा जमा थाबायनाय बिदिनो प्लेटफर्मफ्राव थांनानै बिदिनो हाजोफ्राव थांनानै दैसाफोराव दुगैनाय मानाय थाबायनाय गेलेनाय बिदिनो जमा जमायै रायज्लायनाय मानाय ज'नानै बिदि सावरानाय खुरां सावरायनाय मानाय जोंनि बे दैलि खुराङाव मा जाखो मा जायाखै बिदिनो फोरमायलानाय ज'मा जमायै बिदिनो थाबायनाय मानाय बिदिनो बिदिनो आरो खिसुमान लोगोफोर दङ जमा जमा गेम गेलेनाय रुम मोनसेयाव आरो आंनि आरो आंनि बेस्ट हबि जाबाय गिटार दामनाय गिटार उकुलेले आमफ्राइ भाइलेन दामो आं भाइलेनबो दामो बेफोर मोनथामानो बे आंनि हबि मानोना आं गिटार बांसिनानो आं गिटारखौ दामनो मोजां मोनो गिटारानो आंनि पास हबि सेकेन्डाव जाबाय द्रइं थार्दआव जाबाय भाइलिन आं गिटारखौ आं गिटाराव बिदिनो बाइसाइ इक्सपार्ट जाबाय बिदिनो दामै दामै दामै बिदिनो गिटारखौ पेब्रेट हबिखाय बिदिनो दामबाय थायो हदाय डेलियाव दामबाय थायो दामबाय थायो दामनाय जाबाय थायो बिदिनो ड्रइंखौबो ड्रइंखौथ' बिदिनो उइकआव खन उइकआव बिदिनो बिसबारसो आखिनाय जायो सानसुआवनो खोनै मालाबा खोनथाम बिदिनो आखिनाय जायो फुङाव बेलासिफ्राव बिदिनो आखिनाया आंनि हबि बिदिनो रायथाइ बिदिनो मालाबा मालाबा गोसो जाबा बिदिनो मालाबा आं बिदिनो मबाइलफ्राव इन्टारनेटफ्राव बिदिनो माबा नायनानै बिदिनो आखिलाबायो आमफ्राइ आरो बिदिनो गिटारखौबो सम सम बिदिनो दसे दोन्थनानै आरो ड्रइं आखिनो गोसो जाबाथाय आरो बिदिनो गिटार दामनानै गिट गायब्रबो मायो बिदिनो सम समबो बिदिनो भाइलिनबो दामगारो उकुलेबो दामगारो मेथाइबो खनगारो सम सम दसेनो दसे नायबाय थाबाबो दसे दसेनो गेम गेलेयो दसे दसेनो मेथाइ खनो दसे दसेनो उन्दुयो बिदिनो आंनि हबियानो हबिआनो मेरला दङ आंनो बाव अह आंनि पेभारेटसिनानो आंनि पेभारेटसिनानो गिटार दामनायानो जाबाय गिटार दामनाय आरो ड्रइं आखिनाय आर बेनोसै